मिथिलाके जे भाषा छै अपन जे मिथिलाञ्चल भाषा छै ओ बड़ नीक भाषा छै आब धीरे धीरे ग्रामीण स्तरपर शहर स्तरपर देखैके मिलै छै कि अब ई भाषा बिलुप्त हो रहल छै ई तऽ आब खतम हो रहल छै कोइ बाजै नहि छै कोइ सुनै नहि छै तऽ देखियौ जे अगर ई कोनोटा जगहपर जे जाइ छियै कोनो कोनो जगहपर जाइ छियै कभी मौका मिलै छै तऽ कोनो जगहपर ई भाषा बजै छै सभ अपना परिवारमे घरमे गाँवमे तऽ बड़ नीक सुनैमे लगै छै बहुत मीठापन लगै छै ई सभटा आदमीके सिखैके चाही बाजैके चाही धीरे धीरे ई बिलुप्त हो रहल छै अइसन लगै छै कि ई आब तऽ भारतमे आब बिलुप्त हो रहल छै अइ बर्जित बुझा रहल छै कि भारतमे ई बर्जित हय कोइ इसकुल मे कोइ गांवमे ई पढ़ै लए नहि जाइ छै पढ़ाबैके चाही सिखैके चाही बाजैके चाही अपन एकदम अपन देश लए अपन जे छै मिथिला भाषा ओकर उपयोग करैके चाही हर काजमे हर बोलीमे गीतमे सङ्गीतमे ई सभके रखैके चाही भु भुलैके नहि चाही आओर अपन जे मिथिला गाना छै मिथिला भाषा छै बहुत ही संवेदनशील भाषा छै बहुत ही मीठापन छै बहुत ही विवेकशील संवेदनशील भाषा छै भारतमे सदैव ई परम्परा ई रहैके चाही भाषाके महत्व देबेके चाही एकरा आगे बढ़ाबैके चाही हे नहि एक दोसरासँ बतबैके चाही कि हाँ ई बाजू ई सुनू ई भाषा मिथिला छै मिथिलाके भाषाके प्रयोग हर काजमे करैके चाही अइमे हमसभ बढ़ाबा ही देब